औ आं बड' निउस निफ्राय फन खालामदों आमफ्राय बे नोंसिनि दिब्लाइ बिलोआव मा मा ना मोनो बेफोरखौ आं सोंनो नागिरदों आरो अ अ अ अ अ मागुर सिंगि औ औ दे बुं दे औ

औ खुरसा औ औ अ अ अ अ बेयो बेसे गिदित देरो बेयो बेसे गिदित देरो खय किजिसिम देरो खुरसा नाया अ अ औ

अ अ अ औ बेसोर मासलि मोनखाथारोना बिराथ फेमासखा

औ औ आं बड' निउसनिफ्राय हरदों आरो ना आमफ्राय बार्लिफोर मोनगोनना मोना

आमफाय बेसे गुवार बे बिलोआ वाह औ औ औ औ होनबाथ' जोबोत मोजां

होनबा गोजोननाय थाबाय दे थेंक्स होनबा दे दे